तुका असो खंयचो खेळ आवडटा ते जेच्या बद्दल तूं म्हाका सांगपाक शकता तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका स्पोर्ट्स खूब आवडटा आनी क्रिकेट म्हाका सगळ्यांत चड आवडटा तूं जाणाच आसतलो आख्ख्या राष्ट्रांत क्रिकेटाक कितें क्रेज आसा ती ती एक नांयण्टीन एटी थ्रीन जेन्ना वल्ड कप जिंकलेले भारत तेच्या मागीर ते एक वेगळ्याच स्थरार पावल्ली आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता म्हाज्या आजून बाजून जो क्रेज आसलो क्रिकेटाक तेकाच लागून म्हाका दिसता हांव त्या हितूंत पावोन म्हाकाय क्रिकेट म्हाजी फेवरेट जाली पूण म्हाका हेर खेळांक कांयच तशें हें ना बारीकपण ना बारीक नदरेन तिंका तशें काय करना म्हाका तेंकां सम्मान आसा त्या त्या खेळांक आनी म्हाका इतर खेळूय आवडटात चेसूय आसतलें म्हाका तेंय आवडटा नाजाल्यार खंयचोय आनीक खंयचो खेळ आसा जो म्हाका येयनासतलो पूण म्हाका तितूंत प्रयास करून एक त्या खंय तरी एक स्तरार पावपाक त्या खेळांत म्हाका एक खूब चेलेंजींग दिसता आनी म्हाका खूब बरें दिसता ते प्रयास करपाक